हेलो हँ बोलू हँ सब मिलै छै भात दालि सब्जी पापड़ पनीर कचड़ी फुलौरी सब चीज मिलतै दालि भात पापड़ सब्जी सलाद पनीर दही दूध जे खैबे से खायब सादा खाना पनीर खा लेब पूरी खा लेब

नहि तऽ एगो खस्सिए काटि लेबै मनता अछि की खेबै नहि तऽ एगो मुर्गे काटि लेबै हँ हँ सब चीज मिलै सब चीज मिलै छै खस्सीके मीट मिलै छै मुर्गाके मीट मिलै छै बकरी खा लेबै

ठीके छै कते ई तऽ केलहुॅं ठीक छै ठीक छै हँ ठीक छै